हेलो हँ खेती हम धानके खेतीसँ बहुत प्रसन्न छी अहियो बेर खेती कयने छलहुॅं बहुत सुन्दर धान भेल बड़ खुशी छी धानके कोनो कमी नहि रहलै एहि बेर कमसँ कम तीन मोनक कट्ठा धान एहि बेर भेलहँ बेसी खेती अहाँ कमे कयने छलहुॅं कमसँ कम डेढ़ बीघा खेती कयने छलहुॅं तऽ डेढ़ बीघामे कमसँ कम बीस क्विन्टल धान भेल ओहिसँ बड़ खुशी छी हम आ हम चाहै छी जे अगिला साल नया कोनो बीज आनि कऽ सेहो खेती करैके बिषयमे सोचै छी एहि बेर कि अगिला साल आओर एहिसँ बेसी बढ़ौतरी होइ अखन हमरा सभके पहिने बाढ़ि अबै छलै आब बाढ़ि नहि अबैया आब हमसभ निश्चिन्त सँ खेती करै छलहुॅं पहिने खेती करै छलहुॅं तऽ फसल बाढ़ि अबै छलै दहि जाइ छलै तखन खेती कऽ कऽ कोनो हमरा सभके तऽ लगितो लागि जाइ छलै आ किछु होइ नहि छलै एहिसँ बड परेशानी छलए लेकिन आब आब बाढ़ि नहि अबैया कमला बलान तऽ बहुत मजबूत भऽ गेलै ताहि दुआरे हमरा सभके आब बाढ़ि तऽ अबै नहि यऽ आब खेती बहुत ढङ्ग सँ करै छी अहियो बेर खूब धान भेल गहूॅंमो खेती केने छी ताहि सभमे कोनो अभाव नहि यऽ खेती बहुत नीक खेती एहि बेर भेल धानके एहिसँ हम बड खुश छी बहुत नीक खेती केलहुॅं एहि बेर आ बहुत उपजा भेल बहुत उपजा